अरे भई ऊबर वारा भाउ रामकिशन मां तुहिंजी कैब कैंसिल थो कयां तोखे मां लोकेशन ॾिनी पर तूं अलाए किथे पहुची वए मां तोखे एक्जेक्ट लोकेशन ॾिनी कि लाजपत नगर मेट्रो गेट नम्बर ॿ जे हेठऊं अचु पर तूं रोड जे ॿिए पार गेट नम्बर दर नम्बर हिक ते पहुची वियो आहे अन ॿिन खां हिक अचण में मूंखे ॾाढो टाइम लगंदो मां हली बि न सघंदो आहियां सॼी पुल पार करणी पवंदी सभु हेड़ा कम करणा पवंदा हिन करे मां तुंहिंजी कैब कैंसिल थो कयां तुंहिंजी कैब निरस्त थो कयां तू वरी मुंहिंजे हिनमें न अचिजांइ थो ॾाढो ग़लति कम कयो आहे ऐं मुंहिंजो एॾो थो टाइम ख़राबु कयो मूंखे जल्दी एअरपोर्ट ते पहुचणो हो और तू अलाए कहिड़ी एड्रेस थो समुझी न तुंहिंजो दिमाग़ अलाए पढ़ियल लिखियल त रखंदा न आहिनि न कैब में माण्हू सभु अनपढ़ हूंदा आहिनि ऐं अनपढ़ हूंदा आहिनि हुनन खे सम्झ में कीअं अचे की कहिड़े दरवाजे ते अचणो आहे हिक नम्बर ते अचणो आहे या ॿिनि नम्बर ते अचणो आहे मां तोखे हिकु नम्बर चयो और तू पहुची वये ॿिए नम्बर ते हाणे मूंखे त ॾाढो लेट थी वयी तू थो हाणे कैब खे निरस्त कर मां हाणे तुंहिंजी कैब में न वेहंदुमि मां ॿी कैब बुक थो करायां और पंहिंजी कम्पनी खे चओ मां तोखे कोई रद्द करण जा पैसा बि न ॾींदुमि और बल्कि मां तुंहिंजे मथहों केस कंदुमि त तूं मुंहिंजो हेड़ो टाइम ख़राबु कयो मूंखे हाणे हवाई अड्डे ते पहुचणो हो और फ्लाइट वठणी हुई बॉम्बे जी और थो एॾी लेट करे छॾी ठीकु आहे